ہاں میں اپنی بہن بیٹی دوست کو اعلیٰ تعلیم مکمل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں اور لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے میں ہمارے پاس کئی مشکلات درپیش ہیں اُن کے ٹرانسپورٹ آنے جانے کے لیے اچھے اسکول کے انتخاب کے لیے بہت ساری مشکلات در پیش آتی ہیں میں ہماری بہن بیٹی وغیرہ کو بہت اچھی تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں